हेलो आकाश ज्वैलर मां था ॻाल्हायो मां कुझु समय तव्हां वटि आईमांव सोनु ॾिसणु त हुन समय मूंखे तव्हांजी डिज़ाइनूं सुठियूं न लॻियूं हुयूं तव्हांसा वरी ॿियूं डिज़ाइनूं सुठियूं आयूं अथव घणो थो हले हिनमहिल रेट सोन जो अच ऐॾो महांगो कुझु घटण जो चांस आहे हिनमहिल त नवरात्रा बि था हलनि अछा ऐं कीअं हलंदो घणो वधंदो अञा अॻिते हली ऐं हाणे घटि रेट में सुठी तोर मिलंदी ऐं डिज़ाइनियूं सुठियूं मिलंदियूं हल्के में पैसो कीअं वठंदव पैसो कीअं वठंदव रुपया कीअं वठंदव कैश वठंदव की न भई थोरा थोरा ॾई ॾयूंव ठीकु आहे त फलाणी तारीख़ मां ईंदीसांव घणाई घणी वठंदा आहियो घणाई घणाई घणी वठंदव हा उहो बि बिल्कुल सही था चओ तॾहिं बि ॿुधायो त सहीं ठीकु ॿु हा मुंहिंजे धीअ जी शादी आहे त मूंखे उन लाइ ॿ कंगण खपनि सैट खपे ऐं नियाणे लाइ चैन खपे ऐं ससु सहुरे लाइ मुंडियूं खपनि हा ठीकु आहे मां सुभाणे ईंदीसांव ऐं अॼु जी तारीख़ में मां ॾह लख मोकिलियांव थी सुभाणे मां अची करे डिज़ाइनियूं बि पसंदि कंदीसांव ऐं पंहिंजी धीअ खे बि वठी ईंदीसांस केॾी केॾ कहिड़े टेम ते अचांव तव्हां जेॾीमहिल फ्री मिलो त ऐॾीमहिल त असां न वांदा हूंदा आयूं हिनमहिल त न अची सघंदासींव हा शाम जो अचां शाम जो केॾी महिल अचांव ठीकु आहे हा ठीकु आहे राधा स्वामी